پندرہ اگست انّیس سو سینتالیس چھبیس جنوری انّیس سو پچاس پچیس دسمبر انّیس سو ننانوے تیئیس دسمبر دو ہزار سات بارہ مئی دو ہزار چھ